मां भारत जे बारे में थो ॿुधायां भारत देश जंहिंखे चवंदा आहिनि मेरा भारत महान मेरा भारत महान छो चवंदा आहिनि छोजो इहा उहो देश आहे जंहिंखे कॾहिं सोने जी चिड़िया चयो वेंदो हुओ सोने जी चिड़िया मतिलबु हिते अहिड़ो माण्हू हर को माण्हू एॾो ख़ुशहालु हुओ हर को माण्हू एॾो ख़ुशहालु हुओ एॾो ख़ुशहालु हुओ की हुन खे दरीत्रता जो मुंहं न ॾिसणो हूंदो हुओ हर कंहिंजे घर में मानी हूंदी हुई हर कंहिंजे घर में कपिड़ा हूंदा हुआ हर कंहिंखे पंहिंजी छति हूंदी हुई हर को कर्महठि हूंदो हुओ कोई बि माण्हू पैसे जे लाइ मोहताज न हूंदो हुओ हितां जा राजा महाराजा अहिड़ा हूंदा हुआ जेको पंहिंजी प्रजा जो ध्यान रखंदा हुआ मोहन जोदड़ो भारत जो ही हिसो हुओ भारत में इहा समृता खे ॾिसी करे ॿाहिरियों अदताईं आहियां ऐं उन्हनि खे लुटियो लुटण खां पोइ बि हितां जा माण्हू एॾा कर्महठि कि इन खे अॼु ताईं हिन पंहिंजे कर्मनि खां विकसित देश जी ठाहे रखियो आहे विकसित देश मां अगरि अॼु जे भारत जी ॻाल्हि कया अॼु जे भारत जी ॻाल्हि कया त इहो उहो भारत आहे जिते गंगा जमुना सरस्वती जहिड़ी नदियूं वेहंदियूं आइन इहो उहो भारत आहे जेको चंड ताईं पहुची चुको आहे इहो उहो भारत आहे जंहिंखे सुभाष चंद्र बोस जहिड़ा वीर मिलिया इहो उहो भारत आहे जिते महात्मा गांधी जहिड़ा संत मिलिया भारत अहिड़ो देश आहे जंहिं सौ वाहर ताईं ग़ुलामी जो अंग्रेजनि जी ग़ुलामी सही पर अॼु ताईं अॼु वरी उहो अहिड़ी स्थिति पहुची चुको आहे जी विकसित देशनि जे नाए में अची चुको आहे भारत पंहिंजे विज्ञान सां सॼे संसार खे प्रभावित करे चुको आहे भारत में भारत में पढ़ाई वठणु वास्ते ॿाहिरा माण्हू अचनि था भिन भिन देशनि खां माण्हू अचनि था छोजो हितां जी जेका बि पढ़ाई आहे जे तव्हांजे पढ़ाई जे खेत्र में जेतिरे बि उनती कयलु आहे ॿाहिरि सभिनी खे उहा नथी मिली सघे इहा सभु जेको बि आहे भारत मेडिकल जे खेत्र में बि ॾाढो वधीक अची चुको आहे भारत अंतरिक्ष ऊर्जा अंतरिक्ष ऊर्जा अंतरिक्ष टैक्नोलॉजी जे हिन ॾाढो वधीक अॻियां वधी चुको आहे भारत जी अॼु बि जेका कि व्ल्ड जी थड नंबर आर्मी आहे उहा बि ॾाढो वधीक स्ट्रॉन्ग आहे भारत अॼु जी डेट में हर का शइ हर टैक्नोलॉजी पंहिंजे खेत्र में पंहिंजे भारत घर जे अंदरु ठाहे थो मैन्युफैक्चर करे थो ऐं ॿियनि भारत खे एक्सपोट बि पियो थो करे भारत पंहिंजी सिधियता पंहिंजी प्रफुता ॿेअनि सभिनीनि भारत विश्व जे देशनि खे ॾेखारे चुको आहे ऐं ऐं ॿारनि खे मञाए चुको आहे भारत अहिड़ो देश आहे जिते पारिवारिक पारिवारिक मित्रता पारिवारिक संबंध उन्हनि जो हिकु अलॻि ई महत्व आ भारत में नारी जो ॾाढो वधीक सम्मान कयो वेंदो घे ॿारनि खे ॿारनि खे पंहिंजे परिवार सां गॾु रहण जो जो सिखायो वेंदो आहे भारत ई हिकु अहिड़ो देश आहे जिते पूरो परिवारु गॾु रहंदो आहे ॿेअनि देशनि में मां ॾिठो आहे कि ॿारु थोरो ई वॾो थिए त पंहिंजे अलॻि थी वेंदो आहे पर हिते भारत में ॿारु जेंसि ताईं बुढो नथो थी वञे वॾो नथो थी वञे त पंहिंजे परिवार सां जुड़ियल आहिनि ऐं हिते ऐं वॾो परिवारु सुखी परिवारु मञियो वेंदो आहे जिते ॿारनि खे सेखारियो वेंदो आहे की पंहिंजे माउ पीउ जी शेवा कयो वॾनि खे आदरु ॾियो वॾनि जो मान सम्मान कयो उन में ई तव्हांखे सुख मिलंदो इहो जेको बि सुख आहे इहो रुगो भारत में ई सम्झायो वेंदो आहे भारत जी जेका पुल कुरु वारी जेका संस्कृति हुई उन जो ही तहत ई ॿारनि खे सिखारियो वेंदो आहे ॿार हिन जो सम्मान बि कंदा आहिनि जय झूलेलाल